जोंनि बे अदालगुरियाव दिनै देहा देहा फाहामसालियाव दिनैसिम डाक्टरफोरखौ जोंनो नांगौ बायदि मोननो थाङा मानो होनबा जोंनि माखासे जोंनि डाक्टरनि आंखाल जायो समाव जों गावनि हायै देहाखौ जों दिनै फाहामसालियाव जोंनि गावनि देहा हायैखौ लानानै थांब्लाबो जोङो दिनै मोजां दिनै जोङो चिकित्सा मोननो हाया मानोना जोङो डाक्टरनि जोबोर आंखाल जायो माखासे दिनै जोङो गावनि बेमारखौ जोङो नायजानो हाया जाय मानो जोङो गोबां दिनै फैसा थाखानि जों दिनै खस्थ'नि थाखाय जोंनि गोरिब नखरा जोङो दिनै मोजां दिनै जोङो गावनि देहाखौ जों नायजानो हाया बिनि थाखायनो जोङो दिनै सोरखारि मेडिकेलाव थांब्लाबो जों नांगौ बायदि गावनि देहाखौ जोङो नायजाबोनो हाया बेनि थाखायनो जोंहा दिनै जोंनि जायगायावबो दिनै थानानै जोङो गावनि देहाखौनो गावनो दिनै जोथोनै लाखिनांगौ रो जोङो दिनै कर'ना भाइरास जानाय समावबो जों जोबां जोबां गोबां दिनै गावनि देहायाव जोङो बायदिसिना सानाय सुनाय बे जानानै थाब्लाबो जोङो नायजानो हाया जानानै थादोंमोन मानो होमब्ला बि कर'नानि उसुबिदा समाव जोंनि देहाखौ डाक्टर दिनै मेडिकेलावबो दिनै हाबहोआखोमोन बिनि थाखायनो जोङो मास्क गाननाबो मास्क गानाबानो जोङो दिनै मेडिकेलाव जोङो हाबनो मोनाखैमोन मा जे मेडिकेलनि डाक्टर नार्सफोराबो जोंखौ जोंनि देहानि बेमारखौ जोंनि नायाखैमोन बिनि थाखायनो जोङो गोबां दिनै गावनि देहा खस्थ'खौ लानानै भुगिबोनो गोनां जादों कर'ना भाइरासनि गेजेरावबो जोंनि गोबां दिनै नखरफ्रा जोङो खस्थ' भुगिनांनानै दङमोन बिनि थाखायनो जोङो माखासे सुबुंफ्राबो जोंनि गावनि देहा खस्थ'खौ लानानै दिनै जिउ गोमाबाय बिनि थाखायनो जोंनि बे अदालगुरि अदालगुरिनि जोंनि बे ड्रिसस्टिक्टनि माखासे मेडिकेलफोरावबो जोङो माखासे गावनि नांगौबायदि जोङो सुबिदाखौ लानो हाया मानो होमब्ला जोङो थाखा फैसानि माखासे खस्थ'नि थाखाय जोङो मोजां डाक्टरनि मोजां मेडिकेल प्राइभेट डक्टरफोरनाव जोङो नायजानो थांनो हाया बिनि थाखायनो जोंनि देहाफोराबो जों गोख्रों जानो हाया आरो माखासे बायदिसिना मुलि मेडिसिनफोरखौबो जोङो मोजाङै बायनानै जानो हाया रां रांनि आंखालाव जों दिनै गावनि देहाखौबो जोङो दिनै मोजां खालामना लानो हाया आरो बेजों लोगोसे जोंनि खाथि खालायावबो जोंनि नांगौबायदि डाक्टर बिबायदि फाहामसालि एबा नार्सफोरखौ जोङो मोननो हाया बिनि थाखायनो जों गोबां दिनै नखरफोरानो भुगिनानै थायो बिनि थाखायनो जोङो दिनै गावनि देहाखौ गावनो दिनै सांग्रां जानानै गावनि देहाखौ जोथोन लाखिनानै जानाय लोंनायफोरखौ जोङो मोजाङै गावनि नांगौबायदि जानानै गावनि देहाखौ जों जोथोन लानांगौ जायो मानोबा जोंनि खाथि दिनै बेफोरबायदि खाथियाव जोंनिया देहा फाहामसालिबो दिनै थाब्लाबो जों नांगौ बायदि गावनि देहानि थाखाय जोङो मोजां डाक्टर नार्सफोरखौ जों मोननो हायाखै बिनि थाखायनो जोङो जोङो दिनै बेफोरबायदि फिसा फिसा दिनै डाक्टर नार्सफोरजोंनो जों नायजानानै जोङो मुलि बायदिसिना बायनानै जानानै दङ बिनि थाखायनो जोङो गावनि देहाखौ गावनो जोथोन लानानै अरायबो जोङो जानाय लोंनायखौबो जोङो गावनो नायनानै जानानै गावनि देहाखौ जोथोन लानानै जोङो थानांगौ